हॅलो ऑला कॅब ड्रायव्हर उलयता न्ही हांवें तुमची कॅब प्रिबूक केल्ली हय हांव दोन वरां जालें हांगा एअरपोर्टार रावतां तुमकां इतलो वेळ कित्याक तुमकां म्हाका अर्जंट मिटिंगेंक पावपाचें आसा ट्रेफीक आसा पूण ट्रॅफीक आसल्या सुद्दां तुमी मातशें बेगीन भायर सरपाचें आशिल्लें न्ही हांवें ऑलरेडी ती कॅब प्रिबूक केल्लीं पूण ट्रॅफीक जामूय कित्याक तर इतलो हय रस्ते फोडल्यात तेज्या लागोनूय ट्रॅफीक जाम आसा पूण तुमकां आनी दुसरी वाट बीन कितें आसतली न्ही येवपाक हांगा हय म्हाका सामकें अर्जंट मिटिंगेंक पावपाचें आशिल्लें आनी एक अर्दवर इतलो टायम चड जातलो आनी एक अर्दवर म्हणल्यार म्हाका दोन वरां भितर मिटिंगेंक पावपाचें आसा आनी एक अर्दवर मागीर थंय पावपाक आनी टायम वतलो ना इतलें वेळ हांव रावपा शकना आतां तुमचो हांगा लागीं कोणय दुसरी कॅब ड्रायव्हर बीन आसल्यार तेंकां सांगतले तुमी तेंकां येवपाक मेयटा जाल्यार पयतले हय पयतात हय बरें एक काम करात तुमी म्हाका तेजें नांव सांगात नांव कितें राकेश शर्मा हा आनी म्हाका टॅक्सीचो नंबरय सांगात तुमी हय जी ए झिरो एट फाय वन टू ओके आनी तेजो मोबायल नंबरूय दितात तुमी म्हाका हय तेजो मोबायल नंबर दिल्यारूय बरें न्ही आनी तुमच्या एपाचेर तेजो लोकेशन मेयटलें न्ही हय तेजो मोबायल नंबर दियात मातसो म्हाका टू जिरो फोर वन एट फाय सिक्स टू वन नायन एट हय हो कॉनटेक्ट नंबर न्ही तेजो तुमी तेका इनफॉर्म करतले न्ही आतां हय मातशें बेगीन सांगात आनी तो खंयचो रूट घेवन येता तेंयी बीन मातशें पययात हय हय हय कयळें म्हाका पूण तो बेगीन पावतलो न्ही आनी एक पंदरा मिनटान तरी पावतलो न्ही तो हय आनी एक पंदरा मिनटा भितर तेका सांग एअरपोर्टार पाव म्हणून नाजाल्यार म्हाका लेट जातलो

आं हय हय होत नंबर दियात तुमी तेंका आनी हय हय पूण मातशें बेगीन करात आं ऑलरेडी म्हाका खूब लेट जाला वयल्यान हांवें तुमची टेक्सी प्रिबूक केल्ली हय हय कयळें तुमकां सांग तुमकां सांगलें तशें तुमी तेका सांगात आनी मातशें म्हाका कळयात परत हय हय आतांच एक पांच धा मिनटां भितर म्हाका परत सांगात तुमी हय पंदरा मिनटां भितर पाव सांग तेका हांव थंयच आसा एअरपोर्टारूच आसा हय थंयच रावता हांव ओके बरें